अज्ज में तुसें गी पञे कंट्रियें दे बारे च सना करना पैह्ली ऐ ओह् ऐ इडियां जेह्दे बिच अस रौह्ने आं ते इंडिया बिच इंडिया दे साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ते इ'नें कश्मीर च तिन सौ सत्तर दफ़ा तिन सौ सत्तर त्रोड़ियै ते लाल किले उप्पर इ'नें झंडा बी फहराया ते बाकी श्रीनगर दे बिच बी आंतकवाद बगैरा बड़ा होंदा हा पैह्ले हून ओह्बी खत्म होई गेदा ऐ ते दूआ ऐ चाइना चाइना दी बूहांग डिस्टिक बिच्चा इक कोरोना बाइयस त्यार करियै उ'नें इंडिया बिच भेजेआ हा जिस दे कारण हिदुंस्तान दी बड़ी अबादी गी होआ ओह् कोरोना बाइयस ते त्रीआ आई गेआ रशिया ते चौथा आई गेआ यूक्रेन रशिया ते यूक्रेन दे बिच्च बड़ा गै ख़तरनाक इक युद्ध होंदा रेहा है ते ओह्दे कारण यूक्रेन दी अद्धी कोला ज्यादा अबादी मरी गे लास्ट जेह्ड़ा आया ओह् पाकि्स्तान पाकि्स्तान इक मुसलिम कंट्री ऐ ते जेह्ड़ी हिन्दूस्तान कन्नै बार बार पंगे लैंदी रौंह्दी ऐ ते कदें मिलिटेंसी बगैरा बी भेजदी रौंह्दी है ते